वैष्णो देवी दी जात्तरा करनी होवे कि पैदल जाना चाहिदा होर बड़ा ज्यादा बाद थकावट बी होंदी ऐ मगर अस फ्ही मतलब रैस्ट करियै बैठना होंदा रस्ते बिच्च बड़ा मजा आंदा ऐ प्हाड़ी एरिया ऐ बड़ा स्हेई मजा आंदा ऐ होर रस्ते बिच्च अगर पानी शानी पानी बी चाहिदा होऐ पानी बी ऐ होर खाने पीने दियां बी सुविधा हैन होर उंदै इत्थै बड़ी बड़ी दूर दा आंदे न होर केइयें दी ते बड़ी ज्यादा हालत खराब होई जंदी ऐ लत्तें दर्दां होई जंदियां होर बड़ी ज्यादा थकावट होई जंदी ऐ मगर अगर आपूं चलियै जाह्गे ते बड़ा मजा आंदा ऐ पता चलदा ऐ के असें गेदे हे उत्थै कि बड़े देर तक बंदा याद रखदा कि असें दर्शन करने गी गेदे हे होर इयां शिवखोड़ी जेह्ड़े उत्थै शिवजी दी गुफा ऐ होर रस्ते बिच्च दो तिन प्वाइंट आंदे जियां नौ देवियां जेल्लै आओ नौ देवियें नवदुर्गा उत्थै नौ माता न होर उत्थें चली जाओ स्विमिंग पूल ऐ होर रस्ते बिच्च बी खाने पीने दी सुविधा ऐ होर इयां सरकाला माता चली जाओ उत्थै बी रस्ते दी बड़ी ज्यादा हालत खराब ऐ ओह् ठीक होना चाहिदा होर जाना चाहिदा घूमने गी जाना चाहिदा ओह्दे बाद जाना चाहिदा घूमना चाहिदा दर्शन करने चाहिदे सारें लोकें आना चाहिदा वैष्णो देवी ते इन्नी दूर दूर दा आंदे न इत्थै सारें जनें आना चाहिदा होर अपनी कोई पार्टनर बी होऐ उसी बी लेआना चाहिदा कोई रिश्तेदार बी होऐ सारें गी लेआना चाहिदा घूमना चाहिदा दर्शन दुर्शन करने चाहिदे ते वैष्णो माता दे दर्शन करियै फ्ही भैरो बाबा जी दे दर्शन करने चाहिदे फ्ही बापस आना चाहिदा रस्ते च सब बवस्था ऐ खाने पीने दी बी ऐ रुकने दियां बी हैन धर्मशालां होर बड़ा ज्यादा मजा आंदा ऐ मौसम बी ठीक ऐ ज्यादा नी ठंड नेईं गर्मी मतलब ठीक ऐ मौसम बी ठीक ऐ होर अगर ओह्दे शा बाद दर्शन करियै आवे कटड़ै होटल बिच्च रुकियै अगर फ्ही रेस्ट करी लेई कि अगर ज्यादा दर्दां शर्दां होन तां मालशी मुलशी मालश मूलश कराई लेई फ्ही बंदे गी थोह्ड़ा रैस्ट होई जंदी ऐ रैस्ट कीती फ्ही बंदा ठीक होई जंदा मगर अगर आपूं चलियै जाह्गे ते पता चलदा ऐ कि असें कि'यां जाना चाहिदा कि'यां आना चाहिदा मतलब बड़ा ज्यादा मजा आंदा ऐ दिक्खनेआं होर अग्गे पिच्छें अगर उप्पर गे उप्परा फ्ही बापस आए फिर पता चलदा बंदे गी बेशक्क थकावट होंदी ऐ मगर असेंगी जाना चाहिदा ज्यादा उत्थै